जेनाकि कतहु जाइ रहियै ओला जाइ रहियै एगो गाड़ी रिजर्व करली गाड़ी अथी ओला जाइके लिये टिकट बुकिंग अथी गाड़ी रिजर्व करलियै गाड़ी रिजर्व करयके बाद हम अपन डेट अथी मोबाइल नम्बर या डॉक्युमेन्ट सभ किछु डाललियै यानि कि हमरासँ गलतीसँ दूसरा अड्रेस डलाइ गेलै दुसरा अड्रेस डलाइ गेलै तब तऽ आब पड़ि गेलै अथी दोसर अथीमे दूसर अथीमे पड़ि गेलियै तऽ कहलियै आब तब केना हेतय तऽ आब केना जेबय तऽ आब गेलियै ने तऽ गाड़ी रिजर्व करलियै गाड़ी रिजर्व करयके बाद तब एगो फेनसँ उ तऽ छुटि गेलय फेर दोसर एड्रेस जे दै गेलै तब ओकरा हम फेनसँ कैंसिल करबेलियै दोसर आ दोसर जगह अड्रेस थोड़े जेनाइ रहय हमरा अथी हम तऽ जेतऽ जेनाइ रहय पटना जेनाइ रहय ओतऽ जे ओतुको एड्रेस लए कऽ दोसर जगह कऽ दै देलियै तऽ हम दोसर जगह चलि जैतियै ने तब उ फेनसँ देखलियै तब उ अड्रेसके हम कैंसिल करबेलियै कैंसिल करबाय कऽ तऽ हम गाड़ीसँ गेलियै गाड़ीसँ गेलियै एगो जेना आइ पी सी इसकुल रहय पी सी कॉलेज थे कॉलेजपर हम रुकलियै तब दूसरा के हम फोन करलियै कहलियै इएह हमर नम्बरपर कॉल कर सकैत छियै कॉल कऽ कॉल करिकऽ हमरा बता दू हम अइजाँ जगह रूकल छियै आओर हमरा ओतऽ जेनाइ बहुत जरूरी छै बहुत जरूरी हमरा काम छै तब ओइ नम्मरपर हमरा नम्बरपर कॉल करलकय कॉल करिकऽ ओकरा हम करिकऽ बतेलियै कि दखियौ हम अइ इसकुलके गेटपर रुकल छियै अइ रुकल छियै तऽ हमरा एगो गाड़ी चाही आओर कि गाड़ी बढ़िआँ गाड़ी चाही कि जे कि हमे फेनसँ चलि जेबय आओर ओते दूरसँ चलि अयबय मेन गाड़ी चाही मेन गाड़ी छै चारि चक्का गाड़ी हमरा भेजलकय तब ओतसँ गेलियै तब ओतसँ गेलियै तब बढ़ियें गाड़ी एक घण्टा दू घण्टा लागि गेलै एहिना तब गेलियै ओतय गेलियै ओतऽ तब बैठलियै ओइ जगहपर पहुँचलियै तब फेनसँ शाम तकमे घुरि कऽ अयलियै घर घुरि कऽ अयलियै थोड़ा आओर कतौ काम लागि गेलै तऽ ओहो काम देखलियै दखलियै तब हम चारि बजे तकमे